مہاتما گاندھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی پردیپ کمار سنگھ ہیں وزیر اعظم نرندر مودی